हम अपन दौड़यके लक्ष्य पहिले निर्धारित कऽ लै छियै जे हमरा कतेक दूर दौड़बाक अछि आओर कतेक समयमे दौड़बाक अछि आओर हमर जे दौड़यके चाल होबयके चाही गति होबयके चाही ओ कइ हिसाबके होबयके चाही ओही मुताबिक हम अपन काजके शुरुआत करै छियै आओर हमर सिलसिला दौड़यके जे गति होइ छै से निरन्तर बनल रहए बरकरार रहए आओर हम जल्दी थाकि भी नहि सकी आओर हम ओतबा समयमे अपन लक्ष्यके पूरा भी कऽ ली ओही हिसाबसँ हमर लक्ष्यके पहिने निर्धारित कऽ कऽ अगर दौड़ै छी तऽ हम जरूर सफल होइ छी आओर हमरा कोनो तरहके कठिनाइके सामना सेहो नहि करऽ पड़ैए हम सुगमता पूर्वक दौड़ भी लै छी हमर शारीरिक व्यायाम भी भऽ जाइए आओर हमरा समयके भी बचत भऽ जाइए कोनो तरहके दिक्कत नहि होइए लक्ष्यके भी पूरा प्राप्ति कऽ लै छियै सुगमतापूर्वक